हैलो आहो होई जानी ऐ थोह्ड़ा टाईम लग्गना बस बीह् तरीक तगर अं आहो होई जाना पर एह् ऐ की ओह्दे कोला पैह्लें नंबर होर कुसै दा बी ऐहा पर चलो आई जायो तुस आहो आहो कोई गल्ल निं पक्का होई जाह्ग फेशियल कोई ब्याह् ऐ किन्नी तरीक ओह्बी बीह् तरीक गै अच्छा ब्राईडल आह्ला आहो होई जाना ओह् होई जाह्ग होई जाह्ग मेरी दुकान नारायणा हॉस्पिटल कोल अं अं आरती देवी आं जी आं आरती देवी सैलून जो बी ऐ अं आं होई जाना पर रेट बगैरा बी सनाई ओड़ने ना में तुसें ई भी बाद च नना आक्खेओ की बड़ा मैहंगा लाया तुसें मतलब ओह् जेह्ड़ा गोल्ड दा ओह् ज्हार रपेऽ दा ते ओह् फेशियल ते ब्लीच बगैरा ते जेह्ड़ा हल्दी चंदन आह्ला ओह् पंद्रहां सौ दा आं ते कन्नै वैक्स जेह्ड़ी तां ओह् इक्क पंज सौ दी ऐ ते इक्क सत्त सौ दी ऐ अं ठीक ऐ